आं आंनि फिसा ला फोरखौ फिसाज्ला जेखुनजाया मोजां गियान आरो आखल आखु जाहाते जाग्रोनो लुबैयो

जोङो उन्दैनिफ्रायनो फोरोंगिरि मोजां गैयैनि थाखोसिम फोरोंहोनदोंमोन लोगोसे मोजाङै मोजां रोंगौथि गोनां आरो जाहाथे मोजाङै मोजां फरायनानै मोजां आखल आखुजों सोलिलांनो बेफोरबायदिनि थाखायनो गोबां आसा खालामनाय जायो हा आङै

फिसालाफोरखौ आङो सासन खालामनाय जायो बे जाहाते फरायसालिफ्राव थांनानै फां फुं खालामा बेबादि

बिदिनो थोजासेखौ आं हाजासेबांखौ गोसोबायदि मोजाङै मोजां फोरोंनो मिजिं थियो आरो मोजां फोरोंलांनो नाजालांनो थाखायनो थिउसन बायदिसिना लाहोनाय जायो गोबां जेरै जेरैबो जेब्लाबो ओह गाव हारसिं मा हा आखा फाखा जालांनाय बेफोरनि थाखायनो आङो ओहो दात्य गोनां लानो गोजां जादों बेफोरबायदि आरो जेब्लायबो लांलाय लाबोलाय बेफोरबायदि खालामबाय थानाय जायो आरोबाव ओह मोजां स्कुल फरायसालिफ्राव एसे आङो एडमिसन लानान होनाय जादों जाहाथे रोंनानै गावनि आथिंआव गसंथाना थानो हायो बेबायदि मोजाङै मोजां मोजां खामानि बिबान गिदिद जाहाते गेदेमा गावनि मुं गोनां मुं लाखिनो हायो बेबायदिनि थाखायनो जेब्लायबो सेस्था खालामबाय थायो आरो दहम दहम बिदिनो गथ'फोरखौ बुजाय आजाय होननाय जायो दा बेबादिजोंनो गाव गावनि आथिंआव गसंथानो हानाय बायदि गावनो उननि इयुन जिउ खालांनायनि थाखाय गावनि गोनांथिनि थाखाय बिमा बिफानि खोथाखौ बारा लासिनो गाव गावनो गोसो गोनाङै गाव हारसिं गावबो गोसोखांनानै बिमाफोरनि थिननाय बायदि गावनि गाव साननानै गाव हारसिं गावनो लाना लोगोदिगिजों बांद्राय बेरायालासिनो गावनि दात्य गोनां गावनि खामानिखौ गाव नाजानानै लानाय बेबायदि आंनि गथ' गथाइ गथ' खौ आं बेफोरबादियाव मोनदों आरो आं दा मोजां गोसोआव एबा गोजोननाय आरो गोग्गानाय थानायबादि जादों मोजां बादै जिउलां हाग्रा जिउ खांलांनाय बेलायाव मोजाङै मोजां जिउ जिउलांनो हायो जिउ जिउ खांलांनो हायो